میرے علاقے میں مختلف کمیونٹیز ہمیشہ سے محبت برداشت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتی آئی ہیں تہواروں شادیوں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں جو ہمارے علاقے کی خوبصورتی ہے